हरिओम अॼु मां तव्हां खे पालतू जानवरनि जे बारे में ॿुधाईंदीमांव पालतू जानवरनि जा ॾाढा अलॻि अलॻि प्रकार थींदा आहिनि जीअं त कुता ॿिलियूं सिंह शेर कछुआ खरगोश पशु च चिड़ियाऊं ॾाढी भिन्न भिन्न प्रकार जी हिन में बि जातियूं ईंदियूं आहिनि मुंहिंजे वटि हिकु कुतो आहे हुन जो नालो डूडल आहे हू ॾाढो ई प्यारो ऐं नरमु दिलि जो कुतो आहे मुंहिंजे कुते जो प्रकार आहे गोल्डन रिट्रीवर हाणे मां तव्हांखे ॿुधाए ई छॾियां कुतनि में बि ॾाढा भिन्न भिन्न प्रकार जा जातियूं थींदियूं आहिनि जीअं असां माण्हुनि में थींदियूं आहिनि हूंअं ई उन्हनि में बि थींदियूं आहिनि जीअं त गोल्डन रिट्रीवर बीगल ग्रेड डेन लेब्राडॉर ऐं ॾाढी सारी गोल्डन रिट्रीवर जीअं त मां तव्हां खे ॿुधायोमांव पाण नाले खां ई सुञाणे था सघूं सुनहरे रंग जा थींदा आहिनि एॾा चमकंदा आहिनि की तव्हां हुननि खे ॾिसी करे तव्हां जो दिलि ख़ुशि थी वेंदो गोल्डन रिट्रीवर जेका थींदा आहिनि हूअ चयो वेंदो आहे की हूअ सभिनी खां नरम दिलि जा कुता थींदा आहिनि ऐं हू ॿारनि खे बि नुक़सानु न पहुचाईंदा आहिनि त अगरि कंहिंखे पहिरियों दफ़े लाइ कुतो पंहिंजे परिवार मां आणणो हुजे त हू गोल्डन रिट्रीवर खणी थो अची सघे हू बि उएं ई वधंदा आहिनि जीअं असां वधंदा आहियूं बसि पंहिंजो हिकु हफ़्तो ऐं हुननि जो हिकु ॾींहुं जे बरोबरु थींदो आहे हू घटि में घटि अठ खां ॾह साल तक जीअंदा ई जीअंदा आहिनि ऐं अगरि तव्हां हुननि जी सुठी शेवा कयो त हिन खां वधीक बि जीअ था सघनि जीअं चऐंदो चयो वेंदो आहे न कि कुता त माण्हुनि जा सभिनी खां सुठा दोस्त थींदा आहिनि हीअ ॻाल्हि त बिल्कुलु सच आहे मां जिथे जिथे मुंहिंजो कुतो मुंहिंजे पुठियां पुठियां मूंखे कॾहिं न अकेलो थियणु ॾींदो आहे हुननि जे अखियूं में ॾिसो त तव्हां खे सिर्फ़ु प्यारु ई प्यारु ॾिसण में ईंदो हाणे अचूं त हू खाईंदा छा आहिनि जीअं असां माण्हू रोटी खाईंदा आहिनि हूंअं ई बि हू बि खाईंदा आहिनि बस कुझु कुझु शयूं थींदियूं आहिनि जो हुननि खे न ॾियणु घुरिजे छोकी हूअ हुननि लाइ ज़हरीली थी थी सघनि जीअं त टमाटो थी वियो ऐं प्याज थी वियो अहिड़ी तरह कुझु शयूं ॿियूं बि थींदियूं आहिनि जो असां उन्हनि खे न था खाराए सघूं मुंहिंजो कुतो त ॾींहुं में अंडो खाईंदो आहे ऐं राति में चिकन ऐं चांवर खाईंदो आहे हू त हुन खे ॾाढो ई वणंदो अथसि कुतनि खे बि ओड़ियूं ई बीमारियूं थींदियूं आहिनि जीअं असां माण्हुनि खे थींदियूं आहिनि जीअं त खंॻु बुख़ारु ज़ुखाम ऐं कॾहिं कॾहिं अ कॾहिं कॾहिं खाइण में दिक़त थीं ईंदी अथनि ॾंदनि में दिक़त थींदी अथनि ॾिसण में दिक़त थींदी अथनि हॾियूं टुटी पवंदियूं आहिनि इअं ई सेम सेम दिक़तूं थींदियूं आहिनि जीअं असांखे थींदियूं आहिनि हुननि जा बि डॉक्टर हूंदा आहिनि जीअं असांजा हूंदा आहिनि हुननि जा अस्पताल अलॻि थींंदा आहिनि असांजा अलॻि थींदा आहिनि हाणे अचूं था ॿिलियनि ते ॿिलियूं जेकियूं थींदियूं आहिनि हू चयो वेंदो आहे की ॾाढियूं ख़तरनाक थींदियूं आहिनि छोत जीअं कुता नरम व्यवहार जा थींदा आहिनि हू पंहिंजी मालिक जी हर हिकु ॻाल्हि ॿुधंदा आहिनि ॿिलियूं ओड़ियूं कोन हूंदियूं आहिनि चयो वेंदो आहे की ॿिलियूं पंहिंजे पाण खे मालिक सम्झंदियूं आहिनि पालण वारे खे न त उहे कॾहिं बि तव्हांजे मथऊं हमलो थी करे सघे लेकिन इहा ॻाल्हि मां जिते रहंदी आहियां हुतां लाइ बिल्कुलु ई ग़लति आहे छोकी हितां जी ॿिलियूं बि ॾाढी नरमु ऐं प्यारे व्यवहार जूं आहिनि एॾी प्यारियूं कि तव्हां वेंदव ऐं हू पंहिंजो पाण ई तव्हांजे हंज में अची वेहंदव ऐं बि ॾाढा प्रकार जा पालतू जनवर थींदा आहिनि मुंहिंजे पड़ोस में खरगोश बि रहंदा आहिनि एॾा मस्तु मस्तु थींदा आहिनि अछा अछा कलरु जा जीअं ॾिसो त तव्हां जो दिलि ई ख़ुशि थी वञे